गोंयांतले लोक आपली संस्कृताय कशें मनयताय कांय हाचो म्हाका प्रस्न पडलो आनी रोखडोच हांव त्या प्रस्नाचेर जापो सोदूंक लागलो सोदतां सोदतां म्हाका कोळोवन आयलें की गोंयांत संस्कृताय मनोवपाचो कारणूच एक वेगळो आसा जाणट्यांनी आनी पुर्वज्यांनी दिल्ली तीं संस्कृती आमी आयज मेरेन टिकोवन दवरलां गोंयच्या संस्कृती भितर आमकां मेळटा पळोवपाक मेळटा शिगमो धालो फुगड्यो धिल्लो विरभद्र शंखासुराचो कालो पेरणी जागोर काणकोण म्हालांत आमकां दिश्टी पडटा शिश्यांची रान्नीं आनी बेताळ देवाल्यो गड्यांची जात्रा जेन्ना आमी उत्तरेक वता तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळटा देवा बोडगेश्वराली जात्रा दे देवी लईराइची होमखणां जेन्ना फातर्पेकान्नी कडेन येता तेन्ना तिचे महारथ जांबावलीच गेल्यार जांबावलीचो गुलाल आमच्या प्रत्येक वाठारान एक वेगळो उत्सव मनयतात हांव काणकोण म्हालांतलो आमच्या काणकोण म्हालांत लेगीत अशें कितलेंशेंच उत्सव आसा जांची म्हाका खबर लेगीत ना पूण जे कांय उत्सव म्हाका खबर आसा तें म्हळ्यार अशें शिगमो जो पुष म्हयन्याच्या म्हयन्यानीं मेळटा फाल्गुन म्हयनो लागता की शिगमो खेळपाक आमी सुरवात करताय शिगमो हो उत्सव मनोवपाचे कारण म्हुळ्यार जेन्ना शेतकार आपले पुराय काम करून मळणी करून कांपणी करून ते जेन्ना तेंचो पुराय काम क पुराय जाल्ले उरता तेन्ना ते आपल्या देवाक एक उपकार भेटोवपा लागून हो शिगमो उत्सव तयार करता खेळटात शिगमो उत्सव शिवरात्तर जावन मुखाल्ल्या नमीक मांडार उबें रावन नमन घालून ताजे सुरवात जाता दसम एकादस दुवादस अशें करीत करीत पुनवेच्या राती ते परत मांडार येतात आनी मांड मोडून देवाक गाराणें घालून तो उत्सव काबार करतात धालो उत्सवय बी तसोच आमच्या मांडारच तो खेळटा पूण धालो हो बायलांचो उत्सव त्या वेळार दादल्यांक त्या मांडार प्रवेश उरना धा बायलो पांच वा सात दीस मांडार वचून धालो खेळटात आनी अखेरच्या दिसांक मांड मोडचें दिसांक रंभा मांडार येतात आनी प्रसाद दिवन वतात काणकोणांत तशेंच दोन उत्सव फामाद आसाय एक म्हणल्यार मल्लिकार्जुन देवाली शिश्यांची रान्नीं आनी दुसरी म्हणल्यार बेताळ देवाली तीन वर्सांतल्यान जावपी गड्यांची जात्रा शिश्यां रान्नीं हें उत्सवाक एक म्हत्व आसा कारण ही जात्रा एक वर्स सोडून जाता शिश्याची रान्नीं म्हणल्यार तीन गड्यांच्या माथ्यार शिश्यांची रान्नीं करतात शिश्यां रान्नींचो मिनींग असो आसा की शिश्या रान्नी म्हणल्यार गड्यांच्या माथ्यार रांदन करून ताचेर शीत शिजोवप आनी शीत शिजलें उपरांत देवाक ताचो नैवेद्य दाखोवप दुसऱ्या कडेन जाता तीं गड्यांची जात्रा ती म्हणल्यार तीन वर्सांतल्यान एकदां जाता पुराय गोंयभरांत प्रत्येक जात्रा वर्सान वर्स जाता पूण काणकोण म्हालांतल्या पैंगीण ह्या गांवांत जावपी बेताळ देवाली ही गड्यां जात्रा तीन वर्सांतल्यान एकदां जाता गड्यां जात्रेचो म्हत्व म्हणल्यार ह्या जात्रेन बेताळ देवाक समर्पीत उरता ही जात्रा ह्या ह्या जात्रेचो काळ एक म्हयनो उरता एक म्हयन्या पयलीं सुरवात जाल्ली ही जात्रा सारको एक म्हयनो जावनूच काबार जाता ह्या जात्रेन आमकां पळोवपाक मेळटा तें म्हळ्यार एक भव्य अशें राट त्या राटार चार गड्यांक बांदून ताचो भोंवर काडलां गड्यां जात्रेक खुबशें शास्र आसता तें अशें आमी सांगूक जायना